ہم زیادہ تر کتابیں اپنے ہی علاقے کے دُکانوں سے خریدتے ہیں جیسے ہمارے علاقے میں ایک دُکان ہے الکتاب انٹرنیشنل وہاں سے خرید لیتے ہیں چودھری بک ڈیپو سے خرید لیتے ہیں اور کبھی کبھی شمسی بک ڈیپو سے خرید لیتے ہیں اور ہمیں کبھی اور ضرورت پڑتی ہے تو آزاد پبلیکیشن سے یا مرکزی مکتبہ سے یا کبھی ہم فرید بک ڈیپو چلے جاتے ہیں وہاں سے لے آتے ہیں اور یہ کہ یہاں کتابیں سَستی نہیں ملتی ہیں جب ہمیں سیکینڈ ہینڈ یا سَستی کتابوں کی ضرورت پہ پڑتی ہے تو ہم پُرانی دِلی کے دریاگنج میں جاتے ہیں وہاں پہ سنڈے کو ایک میلہ لگتا ہے ایک مارکیٹ لگتی ہے جہاں سے ہم کتابیں سیکینڈ ہینڈ کتابیں لے کے آتے ہیں اور سستے داموں پہ لے کے آتے ہیں اور وہاں پہ اُردو میں کتاب مل جاتی ہے ہندی میں مل جاتی ہے یا انگلش میں کتاب مل جاتی ہے جس طرح کی کتابوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اُس طرح کی کتابیں سَستے داموں پہ ہمیں مل جاتی ہیں